हम अपनी पेंटिंग को संभालने के लिए उसके ऊपर लेमिनेसन वगैरा करवा के उसको बढ़िया से फ्रेम में जड़वाकर सुविधा के लिए जिससे कि पेंटिंग खराब ना हो टूटे ना कहीं गिरे ना सीसा लगवाकर फ्रेम के अंदर जड़वा के उसको हम अलमारी के अंदर भी रख सकते हैं या अपने कमरे और कहीं भी घर में भी अपनी दीवार पर लगा सकते हैं जिससे की उसकी बढ़िया हमारे सामने देख रेख हो सके टूटे ना गिरे ना जिससे कि पेंटें अपनी सेफ सही जगह पर लगी रहे खराब ना हो